آداب سر جی سر انڈیا ٹور اینڈ ٹریولس سے بول رہے آپ جی سر سر ایک ٹیکسی چاہیے تھی ہمیں جی آپ کے یہاں دستیاب ہے رات کے لیے چاہیے سر جی سر میری فلائٹ کا ٹائم صبح کے چار بجے ہے جی اندرا گاندھی انٹرنیشنل ٹرمینل سے جی ٹرمینل تھری سے ہے سر جی سر آپ اس حساب سے نکلیں میں وقت پہ پہنچ جاؤں جی سر فلائٹ کے ٹائم سے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے پہنچنا ہے

اس حساب سے آپ ہمیں ڈیڑھ دو بجے جی ڈیڑھ دو بجے پک اپ کر لیں آپ جی سر جی سر اوکے سر جی لوکیشن آپ کو سر بٹلہ ہاؤس جامع مسجد پہ آنا ہے جی سر آپ وہاں آ کے کال کر لیں گے میں وہاں آ جاؤں گا جی سر کیا رینٹ کیا لگے گا سر ٹیکسی کا رینٹ کیا ہوگا جی فیئر ٹیکسی فیئر کیا لگیں گے اوکے سر اوکے ڈن سر اوکے سر تھینکس